पेचकस सऽ बिजली तिजली ठीक हो जाइ है बिजली तिजली पेचकस सऽ ठीक हो जाइ है खोलि खालिकऽ सीधा सरिया लै हइ बिजली सऽ